फ़्लीपकॉर्टसं एगो किताब ऑर्डर कएलहुॅं रहय जेकि ई मार्केटमे कतौ नहि मिलैत रहय फ़्लीपकार्टसे ऑर्डर केलिय लेकिन ओ बुक जे हम फ़्लीपकार्टेसे मंगेलहुॅं तऽ ओकरो स्थिति बहुत ख़राब रहै ओकर किताबके पेज फाटल कोनो कोनोके पेज निकलल रहै तऽ ओहि कारणसे ओ अथी ग़लत व्यवहार बहुत ही ग़लत इम्पैक्ट